दिक्खो जी मेरा रसायन विज्ञान ऐ ते ओह्दे विच में शैल शैल लैब बिच जाइयै कुतै शैल शैल कम्म करां नमीं नमीं तकनीकां सिक्खां ते ओह् उ'ऐ मिकी बड़ा खुश रखदा